अग्गें डोगरी असें ई सखानी चाहिदी की बिलकुल कि साढ़ी एह् जेह्की ऐ डोगरी जेह्की ऐ साढ़ी मात्तरी भाशा असें डोगरी बोलनी चाहिदी एह् साढ़ी मात्तरी भाशा ऐ जिन्दी रौह्नी चाहिदी एह् पिछड़ी दी ते अज्ज कल लोग बड़े बड़े स्कूल अपने बच्चें ई पाइयै ओह् करा दे कि साढ़ी डोगरी जेह्की पिछड़ी दी एह् पछाड़ी दी इसी अज्जकल बोलदे गै न लेकिन अस चाह्न्नें आं अ'ऊं चाहन्नीं की डोगरी जेह्की साढ़ी जिन्दी रौह्नी चाहिदी होर एह् साढ़े बच्चे गी बहोत जरूरी औनी चाहिदी एह् साढ़ी मात्तरी भाशा ऐ इसी छुटना निं चाहिदा हर कोई अपने बच्चें गी जेह्का ओह् अपनी मात्तरी भाशा जेह्की ओह् यूज़ करै ते साढ़े बच्चे जेह्के डोगरे न उ'नें ई डोगरी जेह्की ओह् जरूरी औनी चाहिदी